जय झूलेलाल हा मां तव्हांजे कॉलेज जो विद्यार्थी थो ॻाल्हायां मुंहिंजी हिकिड़ी कंप्लेन हुई त मां तव्हां सां शेयर करणु चाहींदो आहियां मुंहिंजो न हिकिड़ो पर्स तव्हांजी भाई इन कॉलेज में ई गुमु थी वियो मां उन ॾींहुं कॉलेज आयो हुयमि त तव्हां मुंहिंजी पॉकेट मां निकिरी वियो जेब मां त हुन में मुंहिंजा कुझु ख़ासि डॉक्यूमेंट हुया पैसनि जी अहिड़ी कोई ॻाल्हि न आहे लेकिन मुंहिंजी तव्हां हैल्प छा करे सघंदव इन करे मां तव्हांखे कॉल कई आहे अछा अछा त इहो मुंहिंजो तव्हांखे छा व्हाटसप कराए या हाणे ॿुधायां की भाई जीअं कारे कलर जो हुयो जैंड्स अछा वैसे मां तव्हांखे ॿुधायां बि थो जीअं जैंड्स जीअं पर्स हूंदा आहिनि मुंहिंजे पॉकेट मां निकिरी तव्हांजे जिते स्टाफ रुम हूंदो आहे टीचर स्टाफ रुम जो उते मां पाणी जो वॉटर कूलर जाते लॻलु आहे न मां उते पाणी पीअणु आयुमि त उते मां झुकियुमि त किथे किरी पियो मुंहिंजो उते पर्स ई त उते मां ॾिठुमि की कैमरा बि लॻल आहिनि तव्हांजा इन करे मां फ़ोन कयो की तव्हां उन में ॾिसी करे ॿुधाए सघंदव आ मूंखे इजी जो की अगरि बि हा ॿिए किथे किरी आहे त मां तव्हांखे फ़ोन शायदि न कयां

हा मां ॿुधाया थो हा मुंहिंजा टे ॾींहं थी विया आहिनि मूंखे मोबाइल इहो टे ॾींहं थी विया आहिनि मुंहिंजो पर्स त इन करे न कई पहिले मां सोचियां पियो मुंहिंजे घर में त न रहिजी वियो त मूंखे यादि आहे उन ॾींहुं मां कॉलेज में पंहिंजो पर्स खणी आयुमि क्योंकि कॉलेज जो आईडी कार्ड ऐं उन में मुंहिंजो ड्राइविंग लाइसेंस आहे पहचान पत्र आहे ऐं जेको आधार कार्ड हूंदो आहे ऐं मां न इंश्योरेंस कराई हुई गाॾी जी पंहिंजी उन में मेन उहा स्लिप आहे इन करे मूंखे इहो परेशानी आहे हाणे मूंखे उहा अचानक मूंखे लभणी थी पए त हू चवनि था की भाई उहा ई हलंदी जेकी हले थी त इन करे मां तव्हांखे फ़ोन कयो की सभु ॾिसो उन खे त मूंखे चैक करे ॿुधायो की भाई की हाणे मुंहिंजो छा छा थी सघंदो आहे या मां वरी पुलिस स्टेशन एफ आई आर लिखवायां जीअं तव्हां चओ अछा अछा त इन करे मां मूंखे हिकिड़ी कंप्लेन हीअ बि करिणी हुई हुते न ॿ टे माण्हू बीठा हुया जीअं तव्हांजा स्वीपर हुयो हिकिड़ो ऐं हिकिड़ो कैंटीन जो छोकिरो उते मूंखे ॾिसे पियो मां इन करे न पुछियो मां चयो अलाए छा था ॾिसनि मां वयुमि त मूंखे लॻियो भाई हे मूंखे छो था ॾिसनि इन करे मां तव्हांखां पुछियां पियो थी थो सघे ॾिसो मां तव्हांखे क्लू तो ॾियां कॾहिं कैमरे में तव्हांखे उहे नज़रु अचनि तव्हां ॾिसी सघंदव की भाई उहे ई माण्हू आहिनि जेको मां ॿुधायां थो हिकिड़ो त वाइट यूनिफॉर्म में हुयो हिकिड़ो ख़ाकी यूनिफॉर्म में हुयो ॿ माण्हू हुआ उहे मूंखे ॾिसनि पिया छा पियो त उन्हनि ॾिसी वठो हूंदो मुंहिंजो पर्स किरियो थी त इन करे खणी विया अथनि उहे थी थो सघे मां न कुझु हे ॾिसो मां विद्यार्थी आहियां तव्हांजे कॉलेज जो त तव्हांजो फ़र्ज़ु ठहंदो आहे पहिरीं मां डायरेक्ट वञी करे पुछंदुमि त कॾहिं उन्हनि खे लॻे की कूड़ु बि ॻाल्हाइ सघंदा आहिनि कयोंकि तव्हांखे रिकॉर्ड बि थी सघंदो आहे त कैमरे में ॾिसी करे मूंखे सघंदो की भाई इन खंयो आहे या न खंयो आहे त मां वरी कॾहिं अचां मूंखे कॾहिं अचां तव्हांजे घणे बजे इहो बि ॿुधाए छॾियो प्लीज चङो जय झूलेलाल